प्रेशर कुकर में फुल गैस तेज कंदा आहियूं त झट सीटियूं लॻनि त उहो सिजंदी भाॼी काने ऐं डिम ते रखंदा आहिनि त पोइ सिपड़ीअ जहिड़ी भाॼी स्लो ते सुठी सिजी वेंदी आहे त पोइ कुकर में जेका बि भाॼी कंदा आहियूं त सवादु सुठो ईंदो आहे